आथिखालनि मुगायानि बयनियावबो नख'र नख'र स्कुटि साइकेल गारिफोरा थाखायोसै त' गोदोनि बायदि मानि एफाग्राब खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैला आरोना गोदोनि समाव जोङो खोनायोखि साइकेल गैयामोन गारि गैयामोन रिक्सा गैयामोन त' माबा मोनसे जायगायाव थांनोब्ला थाबायनासो थांनांगौमोन बेबो माने मोजां लामा नङा बेफोर बायदिमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरो माने सोलायनो हमबाय बयनिबो नख'राव आजिखालि स्कुटि साइकेल बायदिसिनाफोरा थायो त' थांलाय फैलायनि थाखाय एसेबां प्रब्लेम जाला आजिखालि आरो गोजान जायगा लामा थांनोब्लाबो बासफोर ट्रेन एर'प्लेन बेफोरनि सुबिदा जाबाय त' गोजान हान्थिनोब्लाबो माने टेनसन गैला आरोना नाथाय गोदोनि समाव बिराद प्रब्लेम जायोमोन गोजान जायगायाव हान्थिनो होनोब्ला माने साननै सानथाम नांगौमोन साननै सानथामजोंसो सहैनाय जा गोबाव गोबाव दिनजोंसो माने सहैयोमोन आरो आजिखालिथ' एर'प्लेन ट्रेन बासफोरजों थाब थाबैनो सहैनो हायो सानसेयावनो सहैनो हायो गोजान जायगाब्लाबो बे माने बे सोलायनाया मोजां जादों आरो गोदोनि दानि जों दानि जुगाव हान्थिनो थाखाय जोबोद गोरलै गोदोनियावथ' बेराद खस्थ'मोन आरो दा बिदिनो जोङो दा स्कुलफोरावबो गोदोनि समाव खोनायोमोन स्कुलफोर थांनोबो रावबो मा होनोमोनलाय थाबायनानैसो फरायहोयोमोन थाबायनासो थांनानै फरायोमोन नाथाय आथिखालाव स्कुटि साइकेल बयबो माने स्कुटि साइकेलफोरजों थांनानै फरायनो हायो आरो हस्टेलफोरनिबो केपासिटि जाबायथ' गोजाननिबाबो हस्टेलफ्राव थानानै फरायनो हानायनिबो सुबिदा जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि बे खाथि खाला हालामावहाय मोनसे हायुङारि गाहाय लामा बेफोरो बांसिन सलियो आरो बांद्राय बे दै लामाफोरजों जाहाज बायदिफोरजों बारा दावबायनाय जाया बांसिनानो बास बिदिनो ट्रेन एरप्लेनफोरजों माने हान्थिनाय जायो आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्रा